आं मानो रंजायो होनोब्ला जोंना बर'फोरना बिदिनो बैसागु फोरबो आरो दमासि फोरबो खुङो बेबायदि दमासि बैसागु फोरबो फैनायाव जों रंजायो मानो होमब्ला बे मोनसे जोंनि बर' हारिनि मोनसे हारिमु रंजानाय हारिमु आरो बियो मोनसे बिदिनो बैसागुफ्राव जोङो ज'ज' आलासि जालायनानै बिदिनो जोङो खुसि लायो बैसागु समफ्राव जों रंजायो आरो दमासियावबो बिदिनो हारसाफोरनि होनो अब्लाबो जों दमासिखौबो बर' हिसाबै जों खुंनाय जायो आरो जोंना मेनसिन रंजानायानो जाहैबाय बैसागुआवसो रंजायो आरो बिदिनो रंजानाय होनोब्ला अनेख खोथा दङ खुसि फुरथि फैनांगौ जायो खुसि फुरथिया माब्ला फैयो होमब्ला जोंना बे दमासि बैसागुआव फैयो जों रंजायो बेजों लोगोसेनो जेन'बा जोंना हारिमु खुंनाय जायो गामि गामि हारिमु खुङो फांशन बानायो बेफोराव जों मोसानाय मुसुरनाय रंजानाय हाबाफारि लायो दा नों मानो मानि थाखाय रंजायो होनोब्ला जोंना बेनोदि मानि हारिमु जायोब्ला जों बयबो गोसोखौ हगारसारनानै रंजायो आरो गोसोफोरखौ खुसि खालामनो एबा खुसि दोननो थाखाय जों रंजानाय जायो रंजानाया बेनो माबा मोनसे जाफुंनाय एबा गोसोआव माबा मोनसे मोननांगौखौ मोनोब्ला जों हारसिंनो रंजाखाङो गोसोखौ गोजोन मोनो मानोना रंजायो रंजानाय होनोब्ला बयबो मोन्थिखागौ खुसि जायोब्लासो गोसोफ्राव माबा मोनसे गोजोन फैब्लासो मानसि हिसाबै जों रंजायो बेनो रंजानाय होनोब्ला जों बैसागुआवल' नङा माब्लाबा माब्लाबो आलासि दुमसि न'फ्राव फैयोब्ला रंजानाय जायो आरो रंजानायखौ होनोब्ला

बेनो रंजानाया बयबो जों मानसि हिसाबै जों बर'आल' नङा गासिबो गावबा गाव माबा मोनसे खरम'फोर जायोब्ला जों रंजायो खुसि जायो दा बेनो खरम'आ बयनावबो दं जों बर'नावल गैया खरम' होनोब्ला बिदिनो जों बर' बे बुहुमाव जिसिबांनाखि मानसि दं गुबुन गुबुन हारि गुबुन गुबुन जायगानि गुबुन गुबुन देसनि गासिबोखौ लानानै मानसि हिसाबैनो रंजायो आरो दा जोंना बैसागुआव बैसागुआव बोरै रंजायो होनोब्ला जोङो बैसागुखौ गिबि बोसोर गोदान मानिनाय जायो जों बर'फोरा आरो बे बैसागुआव जोङो मोनसे बर'नि देरसिन फेसटिभेल होननानै साननाय जायो आरो बेवहाय जोङो गावजों गाव न'न' हाबनानै रंजानाय नुथाय एबा रंजायो बिदिनो रंजानाया बेनो न'न' हाबनानै बिदिनो सोरनावबा एसे एनै

माबा मोनसे आलासि जानाय आलासि जाथाव थाव बेबायदि रंजायो आरो आलासि जानायानो जाहैबाय बिदिनो रंजानाय होनोब्ला आलासि जादिंनाय खुसि लानाय गोसोआव आरो बेखौथ' जोङो रंजाखायो मानि रंजानांखागौखा जोंहा बोरैथो बोसोर गोदानाव बोरैथो इसिग्राब मानि सिरि थानो दुखु थायोब्ला गाव गावनिनो लस रंजानाय बाजानाय दिनफ्राव बेखौ लानानै बेखौ नायोब्ला जों मानि खुसि थानो थाखाय रंजानाय जायो आरो बेनोसै